रनिंग हर खेलाड़ीके लेल बहुत जरुरी छै जाहिसँ उ अपन वार्म अपके स्टार्ट करै छै कोइ भी खेलाड़ी अपन शुरुआत रनिंगसँ करै छै जाहिसँ उ अपन कोइ भी खेलके खेलाड़ी हो लेकिन अपन वार्म अप के लेल उ अपन रनिंगसँ शुरुआत करै छै रनिङ्ग बहुत जरुरी एक्सरसाइज छै एहिसँ खेलाड़ीके स्टेमिना बढ़ै छै स्पीड रनिंगके स्प्रिन्टो कहल जाइ छै स्प्रिन्टसँ खेलाड़ी अपन स्टेमिनाके चेक करै छै जाहिसँ उ अपन स्टेमिनाके बढ़ा सकै बढ़ा सकै गेमिंग चैलेंजके लेल हम नहि भाग लेने छी गेमिंग चैलेंज बहुत खतरनाको रहै छै अच्छो रहै छै गेमिंग चैलेंजसँ कइ लड़िका सबके बहुत नोकसान भऽ गेल छै गेमिंग चैलेंज मोबाइलोमे खेलल जाइ छै ग्राउंडोमे खेलल जाइ छै गेमिंग चैलेंज बहुत प्रकारके होइ छै